आंनि फरायनाया एसामिस मेडियाम अखमिया बिजोंजों फरायनाय बे समाव बर' बिजों जायाखैमोन ओंखायनो असमियाजोंनो गिबि लिरजेन्दों जेब्ला एल पि स्कुलाव फरायदों अब्लाना अह संकरदेबनि मोनसे आ इ महर गैयै मोनसे खन्थाइ मोन्दोंमोन बे खन्थाइ बिजाबा खन्थाइआनो जाबाय फरटेल' कमल' कमल' दल' नयन' नैबे खन्थाइखौ जेब्ला एलपि स्कुलाव जोंनि फोरोंगोरिआ होनदोंमोन बे बाथ्राखो सानहाबदोंमोन बोरै बे महर बा इ महर गैयालासिनो बे खन्थाइखौ लिरदों आरो संकरदेबनि सायाव बै समावनो गोबां खोनानो मोन्दों लोगोसे फरायनोबो मोन्दोंमोन बिनि उनाव जेब्लानाखि एलपि स्कुलनिफ्राय एमइ स्कुलाव फैनोसै जोबथा आन्जाद होखांनायनि उनाव बिदायफोर होनो खालि जोंनि हेडमिसथ्रिस ओह बिथां प्रिटिल'टा दैमारि बिथांआ जोंखो ख्लास वाइसआव बयखौबो ज' खालामनानै बे मोनसे आफाद दादोंमोन आफाद माने मेल आरो बहाय जोंखो बायदिसिना देहाफोरा मरह होनायनि अनगायैबो अबसरे जों मा खालामगोन इयुनाव जोंनि थांखिया मा बे खरांखो बिथांआ सोंदोंमोन ओइदिनखालि जों बधय ओइ जिब्रै गथ'फोर दंमोन हौवासा हिन्जावसा दा बहाय जेब्लानाखि बुं होन्दों बे समाव बयबो होनदों सोरबा इन्जिनियार जाबानो सोरबा डाक्टार जाबानो सोरबा फोरोंगिरि जाबानो सोरबा नार्स जागोन नाथाय आं सानबाय बेफोरथ' मोनसे जबसो दा जब माने साख्रि बै साख्रिसो थह गाव निजा माबाफोर साननो हानाय बै साननायफ्रानो उजिबाय थायोमोन नालाय बे समनिफ्रायनो आंनि बै साननाय उजिनाया नखरनिबो मोनसे थासारि आंनियाव गोहोम गोग्लैदों आरो बे नखरनि थासारिया जाबाय सारि बसर माने ब्रै बसर बैसो आं बिमाफोरखौ खोमदों आरो नखरनिया अनेक समयसा अनेक थासारि मोनजायो थासारिजों आङो मोगा मोगि जानो गोनां जादों दा बे दिनिफ्रायनो बे समनिफ्रायनो नखराव बुंनो थाङोब्ला आङो खायफा जेंना खायफा समयसाफोरजों माहोनो मोगा मोगि जानानै बेफोरखो बोस्रांनाय बेफोरखो बोरै सुस्रांनाय आर बेखौ बोरै बायदि नरमेल खालामनो हायो बेखौ नाजाबोनो गोनां जादों मानोना आइया थैयाखैमोन बे गुबुन नखरावसो थांदोंमोन ओंखायनो आरो बै सम नहय जितु आइनि बैसो बे समाव बेहा खुब बारा आंनिउनुमन एक अट्र मानो जिदाइन बाजि नैजि बोसोरसो जाबानो आफानि बैसोआ बे समाव दाइनजि बैसोनि गोजौआवमोन जायखिजाया बै समनि जितु नखरनि आंनि हालोद आरो जों नखराव बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिनानावफोर दंमोन दा बिसोरबो जोङो खावनै जादों खायफा ओइदिन थांफाबाय खायजा जों साथाम न'आव थालांबाय आफादजों बेबायदि थानाय समाव जिखिनि आं नि दुखु दाहा गोसोनि साननाय हनाय जायफोर आंनि गोसोआव जिमोन सानफ्लाङोमोन बे साननाय गोसोफ्रा मालाबा मालाबा माने गुबुन गुबुन महर लाबाय आरो बिदि गुबुन गुबुन महर लानायनि गेजेरावनो बोरैबा बोरैबा गोबां बिजाब फरायफ्लादों बे समाव अह असमिया बिजाब बे समाव जों बहत गोदोर गोदोर लिरगिरिनि बिजाबफोरखौ मोन्दों बिदाय जागामोननि जितु नभेल ओम सल'मा बेफोरखो जों फरायनो मोन्दों बेनि अनगायैबो मोनसे समाव जोङो बर' रावनि ओह गांनैसो बिजाब फरायनो मोन्दोंमोन बे बिजाबफोरानो जाबाय ओम ओम इसान मसाहारिनि मोनसे खन्थाइ बिजाब आरो बेनिफ्राय जोङो उमानामन्दिम बबे बिजाबनि नामखौ बे मानसिनि नामखौ बावदों दा बेबायदि बिजाब बर' बिजाबखौबो फरायनो मोनबाय होमबाना आं सानबाय माहोनो लिरनायनि जितु मुल्य लिरनायनि जितु बेसेन बे बेसेना माने अरायथा जायो आरो अरायथा जायोब्ला बेनि बुंनाय बेनि मेसेस बेनि जितु बार्था बिफोरो समाव थालाङो दा बिबदिनो आंनि साननाय हनाय आंनि नखरनि खायफा थासारिफोरखौबो बेयाव बेनिफ्राय जुदि माबाफोर सोलोंनो गोनां दङबा बेफोरखौ जों समाजाव होना गालांनो हाबाय बेबायदि बाथ्राफोरखौ सानानै बै समनि बेनि फिसा बिला एसे खन्थाइ फिसा फिसा लिरोमोन थह जेब्लानाखि नैबे पिटिलजा बायद' मेदामा फोरोंगिरिया सोंदोंमोन जे जों उनाव मा खालामगोन होमबानो पटकखै आंनि खुगानिफ्राय बाथ्रा मोनसे अंखारदोंमोन आं थुनलाइ सिबिगोन दा बिदिनो फैयै फैयै एमइ स्कुला जेब्ला फरायजेनबाय ख्लास फाइभ थाखो बा थाखो बा मोननाय लोगो लोगो ओह आं खन्थाइ दोंसे लिरदोंमनो असमियानि दैनिक असम पेपार दैनिक असम रादाब बिलाइ गुहाटिनिफ्राय आं कारदाबो ओंखारो बे बिजाब बे रादाब बिलाइयाव आरो बे जेब्ला नुजाबाय रादाब बिलाइयाव अब्ला गोसोआ गोजोननाय मोनबाय दा बिबदिनो आं लिरनाया आवगायबोबाय आरो बै समावनो मोनसे मोजां आंनि थाखाय आं गावखौनो खाफाल गोनां सानानै लायो सासे फोरोंगिरि बिथाङा खन्थाइगिरिमोन लोगोसे लिरगिरि मोजां सासे लिरगिरि साइटिक बिथांखौ लोगो मोन्दों आंनि लिरनाय खन्थाइ बा आंनि लिरनाय जाफोर सुंद' सल' बिफोरखो बिथाङा फरायोमोन फरायनायनि उनाव आंखो गोबां थुलुंगा होबोदों बे थुलुंगानि गेजेरफोरजों आंनि साननाय हनायफ्राबो बारायबोबाय आरो फैयै फैयै बिदिनो हरिसिङाव जेब्ला फरायो ख्लास ओइट आरो नाइन बेखिनि समाव आङो गांसे सल'मा लिरनो जागायबाय आरो बे सल'मानि बिजाबनि मुङा जाबाय मन्जुबाला देबि बेंनि आं मोनसे माबा सुंद' सल' दैनिक असमाव हरदोंमोन आरो बै समावनो आं गोबां ब अखमिया रादाब बिलाइयानो होन बा जिखुनु आलुसनिक मेगाजिनफोर फ्राय हरोमोन आङो आर हरनायफ्रा गासैबो फ्राय ओंखारोमोन आरो ओंखारनायजों आं जिथु थुलुंगा मोन्दों बिब्दिनो लिरनायखो आं आवगायबोदों सेभेन्टिवानाव जेब्लानाखि बे सुंद'सल' आं हरदों समाव संग्राम लाइमोन हंग्राम अखमियाहै हंग्राम दावहा थांनायनि दावहा बेखौ आं जेब्ला हरदों अब्लाना अल आसाम बेसिसआव सारा आसामैनो आं बान्था मोन्दो आर बे बान्थाखो मोननायनि उनाव दैनिक असमनिफ्राय आंनो जाखिनि बिथांमोना आंनि माने हरनो बान्थाखौ हरनायमोन बे बात बान्थाखौ आजावनो मोननानै आरोबाव आं बांसिन गोहो माने थुलुंगा मोन्दों बिदिनो उनाव मन्जुबाला देबिखो पाब्लिस खालामनो थाखाय अनेकबार सेस्था खालामदोंमोन नाथाय खायफा असुबिदानि थाखाय आं पाब्लिस खालामनो हायाखैमोन फैसानि खुरां बिनि बादैबो आंहा मोनसे साननाय दंमोन जोंनि जितु बेवहाय रायलायो जों बर' हिसाबै जों बावहाय रायलायो उदालगुरि ओनसोलाव जोंनि रावखौ सानजारि होननानै बुङो नालाय सानजारि हिसाबै जोंनि रावफ्रा गुबुन जोंनि रावखौ गोबां सोदोबफोरखौनो मिथियाबा बिसोरनि थाखाय बियो माने माने बांद्राय सिनाखि नङा बिसोरनि थाखाय बियो परिसित नङा माने बिसोर मिथिया जेरै हमना ला क'क्राझारनि रावआ आलादा बिनिफ्राय कामरुपनि रावआ आलादा बिथिं सोनाब बंगनि बिथांमोननि रावआ एसे आलादा जायो आरो रावफ्रा आलादा आलादाखायनो जोंनि आंनि लिरनाय जिनिसफ्रा मालाबा हयथ जोंनि सानजारि रावजों बांसिन माने गोहोम गोग्लैयोमोन थह उनाव बेफोरखौ आं थिग खालामनो थाखाय आंनि लोगोफोरखो लाफादों आरो बिब्दिनो बर' रावआंलोनि थाखाय नाजाबाय आर बेखिनि समाव आंनो हेफाजाब होनाय सानैसो सुबुं दोनैसिमबो दङ आं बिथांमोनखो सोमजिगोन गोसोखांबाय थायो अनेक आंनि लिरनायाव बिथांमोनखो आं बाखोनायबा बिथांमोनखो आं आंनिफ्राय साबायखर बावहरो सासेआ जाबाय बद्रेसर बसुमतारि हरिसिङानि दलगुरि आरो सासेआ जाबाय प्रबाट बसुमतारि बिथाङा खासिबारि हरिसिङा खासिबारि ओह बिब्दिनो फैयै फैयै आङो मन्जुबाला देबिखो नैबे प्रबाट बसुमतारीआ बद्रेस्वर बसुमतारिनो खनले खनले फरायहोनायनि उनाव खायफा सोदोबफोरखौ सोलायना होदों बिथांमोना बे सोदोबफोरखौ सोलायनायनि गेजेरजों नाइनटिन ओइटि अवान आव बेखौ दिहुनजेनो पाब्लिस आंनि बिजाब महरै दिहुननाय गिबि मोनसे बिजाब आर बे बिजाबनि गेजेरजों उम आंनि जितु लिरनायनि सायाव जिखिनि आंनि सरसा बेखौ गोबां थुलुंगा मोननो हाबाय गिबियावनो आं मोनबाय बै समनि बर' थुनलाइ आफादनि नेहातारि मुंख्लं बिहुराम बर' बिथांनिफ्राय लोगोसे बै समनि गहाटी इउनिभारसिटि आव ओह प्रपेसार हिसाबै मावनाय बिथां बर' बर' मधु बर' बिथां हाज' निमोन बिथांआबो गोबां आंखो माने बाख्नायदों अफेनलि राजुआ मिथिंफोराव बिब्दि मोननानै बे बिजाबखौ आं उनावहाय अह जितु प्रटम लिरनाय आंहा असमिया हांखोजों दा उनाव आं बेखो देबनाग्रि हांखोफोरखो लाफिननाय जादों दा बिनो फैयै फैयै बे बिजाबा मोनसे समाव इउनिभारसिटिनि मोनसे फरा बिजाबाव गोग्लैदों दा सेलेबासाव दायो सोलिबाय थायो आसामनि गोबां इउनिभारसिटि सिलसर इउनिभारसिटि डिब्रुगड़ बेनिफ्राय उम गहाटी बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बेनिफ्राय केके हेन्दीखइ बे गोबां इउनिभारसिटि आव सोलिबाय थादों आरो गुबुन गुबुन जायफोर सुंद' सल' लिरगोन बे सुंद' सल'फ्रा गुबुन गुबुन उम इउनिभारसिटि बे डिग्रि कर्स आवबो सोलिनायखौ जों आं नुनो मोन्दों दा बिब्दिनो लिरनायनि जाबाय आरो ओंखायनो आं लिरो जे बे आंहाबो निसा बादि जाबाय बियो आं साना जे सोरबा आंखो लिरनो होब्लानो आं लिरगोन बे नङा अबेसे बिब्दिबो फैयो ओरैबायदि फैयो आंथ जिरायनो मोना दायो मोनफ्रोमबो दा दानाव बैयो मोनसे दानाव फुल जिबानिफ्राय नैजि आरटिकोल आं दायो लिरबाय थायो आरो लिरनो गोनां जानाया बेनो गुबुन गुबुनफ्रा फैनानै आंनियाव खावलायफैयो जे लिरबिदां नांगौ आरो सिगाङाव आं असमिया जेब्ला लिरदोंमोन बे समाव बांसिनानो अखमिया जिदु जा माबायाव मेगाजिनफ्राव ओंखारोमोन नालाय बिथांमोना बिदिनो खावलायोमोन आरो खायफाखो आं गावनि गोसोबायदि हरोमोन बे दानियाबा नैबे बर' बिजोंनि जिफोर मेगाजिनाव ओंखारदों बे लाइसिआव ओंखारदों बे लाइसिफोराव दिहुननो थाखाय जिखुनु कनफारेन्सआनो हक बे बादि कनफारेन्सफोराव जायोब्ला सभिनेर दिहुनो बिथांमोना आरो खायफा खायफानिया खुगा लाइसि दङ बेफ्राव होनो थाखाय बिथांमोना आंनाव फैयो आंनियाव फैनानै लिरना लिरनो होफैयो दा बेफोरखौ आं दायो आखाइजों लिरनायाव असुबिदा जानायलाय हरफा हरफा लिरना थांनायाव मबेलजोंङो बाहायो मबेलाव लिरनानै बिथांमोना आं ओह अनलाइन माबायाव हरजाबनाय मांगे इमेलाव दा बिदिनो सोलिबाय थादों बेनिफ्राय लिरनायनि थाखै ओह थुलुंगा आं मोननाया जिहेतु होनबाय आं दानि बे मोननायखिनिखौ दोनैसिम आं बावाखै लिरनाया बबे रावआव लिरो होनोब्लाथ आं बे मोन्नै रावखौनो होननांगोन गिबियाव आसाम अखमिया बिनि उनाव नैबे बर' राव दा आङो जाखिनि लिरो बे लिरनायफोरा नाथाय ओम आंनि मोनसे सोरजिसि सोरजिलु मोनसे गोसोनि साननायसो जायखौ मावाबा थासारिफोरजों मोगा मोगि जायोब्ला मालाबा मानसि जाथायबायोब्ला बा मबेलफ्राव जुदि खायफा कमेन्ट खाबा बायदिसिना जुदि मा होनगोन लिरनाय बा समायसा जोंना जुदि सोरबा जुदि पस्थ खालामना हरदोंबा बे जेंनाबा बे उम समायसानि सायाव आंनि साननाया मा जानो हागौ आं बिखौ माबोरै सलुसन लाबोनायाव आंबो हेफाजाब होनो हागौ बेखौ साननानै मालाबा लिरो आरो खायफा कनथ्रबारसियेल खायफा जेब्लानेखि जायो अब्लाना आं बेफोरखो दोनथयो कनथ्रबारसियेल होननाय लोगो लोगो उम मोनसेआ धोहोरोमनि थाबाय आर मोनसेआ जाबाय राजखान्थिनि राजखान्थिनि बेलायाव आंनि गावनि जा कमेन्टखो खुब खम होयो मानो होनोब्ला जों माहारियारि बाटखो जुदि नाइनो थाङोब्ला खायफा कमेन्टखो बा सोरबा होननायखौ जों जुदि दायो बुं बेफोरनि सायाव गावनि कमेन्टखो होनो थाङोब्ला उल्टा जायो उल्टा जानायनि खारनआबो दोङो गैया नङा दङ हयथ' बिथांमोना मा होनदों मा सानदों मा बुजिदों जों हयथ' बेखौ हमनो हायाखै बा जोंहा हयथ' बेफोरखौ मोनहास'आखै बा आं मा सानो जों मा सानदों जों मा सानाखै आं बिहेखै थुनलाइ आफादनि बै समनिफ्राय मावथि हिसाबै जा समाव सेभेनथिथु आं होनबाना माबानि ख्लास टेननि गथ' बे ख्लास टेननि फरायसा हिसाबै बै समावनो एबसुआव दंखायो नालाय एबसुनिफ्राय फैयै फैयै दोनै बे थुनलाइ आफादाव फैनाया फ्राय गैयाब्लाबो सोलि बोसोर जाबाय ब्रैजि बोसोर जाबाय ओइ थुनलाइ आफादआव जिखिनि थादों बिनिफ्राय बर' आफादआव आं जेनेरेल सेक्रेटारिमोन गाहाइ नेहाटारि दा बिदि सोलायबाय बिथां बिफोर बेफोर खामानि मावना थांनायाव गोबां लोगोफोर लोगो मोनबाय जाय लोगोफोरदों थानानै गोबांखो सोलोंनो हाबाय आरो हारि अननायनि बेलायाव जोंनि मावनांगौआ मा बे जिनिसखो आंबो मोनदांनो थाखै नाजाबाय दोनैसिमबो नाजादों आरो नाजानायखो आं दिनैसिमबो नागारा दा खोथाया जाहैबाय मा हारिखो जौगाहोनोब्ला गावनि हारिखो जौगाहोनो हायाब्ला आरो जौगाहोनोब्ला बे रावखौ जों फोथांना लाखिनांगो गावनि राव बिमानि रावफोरखौ फोथांना लाखिनांगोन ओंखायनो बिमानि रावखौ फोथांनो बे थांखिखौ लानानैनो बर' रावखौ लिरनायखौ आं बांसिन गोसो होयो जायो आरो बे रावखो लानानैनो दिनै सोरजिलु जितु साननाय बे साननायफोरखो आं बेफोरावनो बाहायो अबयसे बेबो नंगौ बर' रावनि जायफोर दङ फरायग्रा बे फरायग्रानि अनजिमाया एकदम दावगानाय नङा एकेबारे खम होननानै होनजायो थह फरायग्राया खम जानायलाय अखमियाखो आङो नागारनो हाया नैबेनि थाखायनो अखमियायाव फरायग्राया दाबो ख जिसिबां खमायनांगौ खमायाखै जथेस्त फरायग्रा दोङो बिथांमोननिया आरो फरायनायनि उनाव बिथांमोननि गावबा गाव कमेन्टखो जेब्ला हरो गोजो गोसोआ गोजोननायबो मोनो आरो ओंखायनो ओमफ्राय अखमियावबाबो लिरो अखमिया मानसिफोरजों जोंनि जितु मा होनगोन बेखो ओम हमगार्ड माने जोंनो सौग्रावलायनाय जेब्ला जायो अब्लाना बेखौ बर' रावआव लिरोब्ला बिथांमोना हयथ' बुजिनायानो नङा ओंखायनो आं असमिया राव लिरोब्ला बिथांमोना बेखौ फरायनायनि गेजेराव हयथ' जोंनि जोंजों मानि थाखाय सौग्रावलायदों बा बि सौग्रावलायनायनि जितु सलुसन जितु जों बिखो जेंनाखौ जों जुदि फोजोबस्रांनोब्ला माबायदि खालामनांगो बेखौ जोङो एसे सियार खालामनाय जोङो बिजों बे रानलायना लानानै जों बेखौ साननो हानाय बिदि सुजुगफोर मोनोखोमा बिदि होननानै असमिया रावजों लिरो जिफोर बर'फोरनि थाखाय एकदम निजा मोनसे माहारियारि बादनि थाखै नांगौ जायो बेफोरखो बर' रावजोंनो लिरो बर' रावजों लिरनाय लोगो लोगो बर'फोरनि गेजेराव हयथ' बे माबाफोर खामानि मावोखोमा माबाफोर फिथाइ थायोखोमा बेखो जों आसाम खालामनाय जायो आरो आंनिफ्राय ओंखायनो बे बेलायावबो आं गोसो होनाय जादों बेनिफ्राय दासिम आं लिरनाया बिजाब महरै थह गोबां जाबाय अब्लाबो खायफा बिजाबा मख'थाव खायफा बिजाबा मख'थावना नङा मख'थाव नङा नै बेनि थाखाय बुंदां दजि मानसिनि सुबुं एबा जिउ जारिमिन आर दासिम लिरबाय दा दजि सुबुंनि जेब्ला जितु लिरदों बे लिरनायफोराव साफा साफा मानसिनि जितु गुन साफा साफा मानसिनि जिथु बिसोरनि खामानि मावनाय बै जों माने बेफोरखो एसे बिजिरनानै उन जोलैआ बेनि बेखौ होसोनो हानाय बा बेखौ जोङो संदाननो हानाय बेखौ खालामनो थाखै खायफा जि ब्यक्तिआ समाजनि थाखै गोबां बिहोमा होना गालांदों बा माबा मोनसे खामानि मावना गालांदों बा बिथि बिहा गावनि निजा मोनसे रोंगौथि टेलेन्ट प्रतिभा दङ बे प्रतिभा थानाय बा टेलेन्ट बिफोरखौ नुनानै हयथ' जोंनि उन्दै बा जोंनि उन जोलैआ जाहाते सोलोंनो हायो ओंखाय बिथांमोननि जिउ खौरांखौ लिरदों थह दजि हिसाबै दजि मानसिनि बा सुबुंनि आं जिउ खौरां लिरबायबा थह दजि बिजाब बेयो फिसा फिसा खिन्थु मेइनलि जितु आं गेदेर बिजाबनि सायाव जुदि बुंनो थाङोब्ला बार'खान माने जिनै बिजाब आं लिर लिरबाय दासिम मन्जुबाला देबिनिफ्राय आराम्ब खालामनानै दाख्लै बावैसो ओंखारनाय थुथावजेन्ड थुइनथि अवान आव ओंखारनाय जिउ सफरनि दाखोनदिसिम थह बेबो गासिबो बर' नङा असमियाव गांथाम दङ आरो बर'आव गासै दं बाखिखिनिया बर' थह आं मा होननानै बुंगोन आंनि लिरनाय जिखिनि दासिम नुजाबाय बे लिरनायफोरनि गेजेरजों समाजाव जिदु मानसि लाब जादोंब्ला समाव जुदि जुदि माबाफोर जुदि आंनि मेसेसखो आंनि बुंनो गोनांखो आंनि साननायखो आंनि सिन्था बेफोरखौ जुदि होनो हादोंब्ला आरो बे जुदि पजिटिभ जादों बे जुदि समाजनि थाखाय माबा मोनसे मा होनगोन उम समाजा जुदि बेनि थाखाय मा फिथाइ मोन्दोंब्ला मोजां फिथाइ अब्ला आं सानगोन आंनि लिरनाया हयथ' खामानियाव होगोन आरो जुदि जेबो खामानियाव होवाखै रायजोनि थाखाय बे जुदि माबाफोर गाज्रि माबाफोर जुदि प्रभाबित खोख्लैदोंबा बा बेनि थाखाय निमाहा बियो तु लिरबाय थानाया आंनि जितु लिरनाय बेयो आहा बि निसा बायदिसो जाबाय थायो जिखुनु मुहरथआव जिखुनु समाव लिरनायनि खामानिनिफ्राय आं गोजान जाया होननानै आं सानो थैनायसिम हयथ' आंनि बे लिरनाया थालांगोन आरो मबबा जि जेब्लानाखि आङो एकदम लोरबां जागोन बे समाव आरो थागोन